میں دوڑ کے اہداف سے دوسروں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا دوڑ میں اہداف طے کرنا اور حاصل کرنا جسمانی فٹنیس حوصلہ اور نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے یہ عمل صرف جسمانی بہتری کا ذریعہ ہے بلکہ ذاتی ترقی اور خود اعتمادی بڑھانے کا مؤثر طریقہ بھی ہے مخصوص رکھیں مثال میں تین مہینے میں پانچ کلو میٹر دوڑیں رکے مکمل کروں گا مرحلہ وار ترقی کریں اچانک لمبی دوری یا تیز رفتاری کا حرص نہ رکھیں پہلے فاصلہ بڑھائیں پھر رفتار ہفتے میں کم از کم تین بار دوڑیں دوڑنے کا منصوبہ بنائیے جس میں آرام کے دن بھی شامل ہووں غذا اور نیند کا خیال رکھیں اچھی کارکردگی کے لیے صحت مند خوراک اور مناسب نیند ضروری ہے پو پروگریس کا ریکارڈ رکھیں ایپ نوٹ بک یا واچ سے اپنی رفتار فاصلہ اور وقت نوٹ کرے حوصلہ افزائی اور تسلسل خود کو یاد دلاتے رہیں کہ ایک ذاتی سفر ہے اور ہر چھوٹا قدم بھی کامیابی ہے اپنے ساتھ موازنہ کریں دوسروں سے نہیں ابتدائی ناکامیوں سے نہ گھبرائیے دوڑ کو تفریح اور خوش خوشی کا ذریعہ بنائیے کبھی کبھار آرام کرنا بھی تربیت کا حصہ ہے کسی دوڑ یا مقابلے میں رجسٹر ہونا بڑی محرک ہو سکتی ہے ایلویڈ کینیا کا ما میراتھون چیمپئین جو پہلا انسان ہے جس نے گھنٹے سے کم وقت میں میراتھون مکمل کیا غیر سرکاری طور پر اس کا نظم وضبط اور متاثر کن ہے اسین بولٹ دنیا کے تیز ترین انسان سو اور دو سو میٹر کے عالمی ریکارڈ ہولڈ اس کے رفتار اعتماد اور مسکراہٹ نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا